मुंहिंजो सभिनि खां सयाफ सहायक एप आहे इंस्टाग्राम आहे मुंहिंजो कपिड़े जो बिज़निस आहे दुकानु आहे त मां इंस्टाग्राम ते जेको बि मुंहिंजी सुठा सुठा कपिड़ा उन जो वीडियो ठाहे ऑफर जेको बि हुजे मां इंस्टाग्राम ते पोस्ट कंदो आहियां ऐं ऑनलाइन डीलेवरी बि मां कंदो आहियां त ऑल इंडिया किथां खां बि सॼे भारत भर मां मूंखे कॉल्स ईंदा आहिनि त मां उन्हनि जे पसंदि जो जेको बि कपिड़ा हूंदा आहिनि मां हितां खां मोकिलींदो आहियां ऐं जेको बि सुठा कपिड़ा ईंदा आहिनि उन्हनि जी पोस्ट मां इंस्टाग्राम ते विझंदो आहियां हिन जे सहाय खां मुंहिंजो रोज़गार ऐं रोज़ाना मुंहिंजो जेको बिजिनिस आहे मार्केट ॾाढो वधंदो आहे धंधो मुंहिंजो इन मदद सां सुठो थींदो आहे इंस्टाग्राम मूंखे ॾाढी सुठी मदद कंदो आहे रोज़ाना रोज़गार में ऐं लोकल जेको ग्राहकी आहे उहा त आहे ई इंस्टाग्राम जी मदद खां मूंखे ॿाहिरि जि ग्राहकी भी मिलंदी आहे ॿाहिरि जी सैलिंग सिटी खां जेको अलॻि अलॻि सिटी खां कॉल्स ईंदा आहिनि इंस्टाग्राम जी मदद खां त इंस्टाग्राम खे ॾाढो मददगार आए ऐं इंस्टाग्राम इहो मूंखे ॾाढी सुठी हुन जे हिसाब सां मुंहिंजी जेको सैलिंग आहे उन में पंजाहु टका उन जे हिसाब सां ई सैलिंग थींदी आहे त इंस्टाग्राम ऐप मुंहिंजे लाइ ॾाढो मददगारु आहे